हैलो हां जी हां फोन हां लेई लैएओ फोन सैमसंग ऐ रियलमी सी सतुंजा नोकिया सैमसंग जे टू सैमसंग जे सेवन मेरी दकान कलोनी ऐ कोई गल्ल नेईं तुस लेई जाएओ फोन किन्ने किन्ने किन्ने पैसे धोड़ी लैना तुसें चलो ठीक ऐ तुस किटयां लैगे अंटऊ तुसें ई फोटो भेजी ओड़गी ठीक ऐ तुसेंगी अं'ऊ फोटो सैंड करी ओड़गी नी ते तुस दिक्खी लैएओ केह्ड़ा केह्ड़ा फोन लैना तुसें ते हां अपनी कुड़ियै गी आक्खेओ जां कुसै कड़े गी ओह् दिक्खी लैंदे फोटो अ'ऊं सैंड करी हां ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ